नदी पोखरिमे नहाय लए जाइ हइ तऽ हेलव सीखै हइ तऽ हेलके गोर हाथ भाँजै हइ भाँजिके तऽ सीखलक तऽ गेल अपन देह तंदुरस्त रहल नहेलक अच्छा से तऽ अपन वएहमे हो गेल नहा सुनाके अपन हेललक नदी पोखरिमे तऽ जानते हइ हेलय आबै हइ तऽ ठीक हइ नहि हेलय आबै हइ तऽ अपन वएह अथी हो जाइ हइ गोर हाथ भाँजिके तऽ हेललक तऽ दूरी चलि जाइ हइ हेलैत हेलैत फेर हेलैत हेलैत आयल नहेलक अच्छा से देह तंदुरस्ती रहै हइ अच्छा लागै हइ देखयमे हेललक तऽ अपन नहेलक नहा आरके अपन निकलल कही कही नदी रहै हइ तऽ ओ ठीक रहै हइ नदी पोखरि हेलय आबै हइ तऽ अच्छा लागै हइ देखे हेले पोखरो उखरोमे नहाइ हइ तऽ नहेलक देह तंदुरस्त रहल ओहो गोर हाथ भँजलक तऽ खनहन रहल तऽ आयल तऽ ठीक रहल आ नहा आरके तब अपन अच्छा से फेर निकलि गेल फेर निकललाके बाद फिर धिए पूतेके तऽ जाइत हइ अपन नहेलक सुनेलक हेलल हेलके ठीक रहल ओनामे नहा आरके फेर निकलल ओहिमे कूदल फानल गोर हाथ भाँजलक वएहमे सीखलक सीखके तब ठीक रहल तऽ अपन ठीक होल तंदुरस्त रहल हेललक नेहा सुनाके पोखरि रहल नदी रहल कहु भी गेल तऽ अपन धिया पूताके जाइत रहल नहेलक सुनेलक तऽ अच्छा रहय गोर हाथ भाँजि आयल तऽ पानि टारैत टारैत टारैत अपन अन्तमे सीखलक सीखके तब ठीक निकलल निकलिके अपन कपड़ा आर पहिरलक फेर चलि आयल ओना ही होइ हइ कूद फाँद अपन पानि नहेलक सुनेलक अच्छा से रहल देह तंदुरस्त रहल नहा कऽ इएह सब होइ हइ की कल पर कोनो नहे पानि भरिके नहेलक नहि तऽ बस नदी पोखरि गेल तऽ नहा सुनाके आयल पानिमे गेल तऽ नहेलक नहा आरके उतने धिया पूताके रहल जे पानि टारलक फेरो वएह सब बात रहय हइ गोर हाथ सही रहल टारैत टारैत ओनाहिते रहल देह तंदुरस्ती रहल नहेलक सुनेलक ओतने पर रहल हो गेल नहाइत नहाइत गोर हाथ भाँजलक देह खनहन रहल